हम एगो कूलर लेलिए कूलर बहुत नीक चलै हइ पाँच हजारमे देलकै रहै लेकिन अच्छा चलै रहै ओ सफेद रङ्ग रहै कोइ दिक्कत नहि रहै किएकि ओ अच्छा चलै रहै ओहि चलिते हमरा बहुत पसन्द रहै खूब खुश रहिए खुब सुरक्षित रहै से हँ से हम खुशी रहिए खूब से हँ हमरा सुन्दर कूलर होलै हम किनलिए किनलाके बाद अपन यूज करै छिए यूज कएलाके बाद हमरा बढ़िआँ लागै हइ खूब सुन्दर लागै हइ जेना भेलै सब रङ्ग तऽ हमरा कोनो कलर नहि अच्छा पड़लै हमरा सफेदे रङ्ग अच्छा लगलै तऽ हम अच्छे ओ सफेदे रङ्ग लेलिए लेकिन अच्छा चलै हइ देलकै लेकिन पाँचे हजारमे पाँच हजारमे देलकै लेकिन अच्छा चलै हइ किएकि अच्छा चलै हइ तऽ हमरो आरके अच्छा लागै हइ से हँ से हँ से ठीक चलै हइ से पाँच हजार रुपैआ लेलकै तऽ लेलकै वहाँ कि अच्छा सामान तऽ देलकै अच्छा देलाके बाद हमरो आरके अच्छा लागै हइ कि हँ से पाइ फेकलिए तऽ फेकलिए लेकिन अच्छा तऽ अएलै ने अच्छा सामान पकड़ेलै अच्छा सामान पकड़ेलाके बाद हमहूँसभ खुश छिए से हँ पाइ देलिए तऽ देलिए लेकिन सुन्दर समान अएलै अएलाके बाद हमरो आरके मोन खुशी हइ से हँ से अच्छा लागै हइ अच्छा सफेद रङ्गके रहै पाँच हजार रुपैआ लगलै तऽ कि भेलै ओ पाइ तऽ लागलै तऽ लगलै लेकिन अच्छा तऽ भेलै ने समान अच्छा होलाके बाद हमहूँ आर खुश छिए से हँ पाइ फेकलिए तऽ फेकलिए लेकिन सुन्दर समान अएलै ई लैके बाद हमहूँ आर यूज करै छिए तऽ अच्छा लागै हइ अच्छा लगलाके बाद हँ से सभलोक अच्छा घरमे कहै से हँ अच्छा लागै हइ से कहाँ से अनलहो कतेकमे देलकऽ हम कहलिए हँ पाँच हजारमे देलकै हन लेकिन अच्छा हइ कि नहि देखऽ तऽ हँ अच्छा तऽ हइ लेकिन पाँच हजारमे देलकऽ चलऽ हमरो दिवा दिहऽ कहूँ किएकि बड़ा सुन्दर हइ से अच्छा से यूज करिहऽ कोइ आदमी कहै रहै हम एहन कलर नहि लेबै हम दोसर कलर लेबै किएकि हमरा दोसर कलर पसन्द अइ लेकिन हम कहलिए नहि हमरा तऽ सफेद कलर बहुत पसन्द हइ से ओ हमरा अच्छा लागै बढ़िआँ लागल